हा ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं भाॼियूं खपेव

हा हा सभु आहिनि असां वटि मू मूरी पटाटा गोबी वोबी सभु आहे फ़ूलगोबी पत्तागोबी मिर्च मटर आलू पंजाह रुपए किलो टमाटा सौ रुपए किलो ऐं ॿियो तव्हांखे छा खपे अ गजरुं ॾेढ सौ रुपए किलो वाङण सौ रुपए किलो तव्हांखे मिली वेंदव सभु तव्हांखे मिली वेंदा तव्हांखे ॿुधायो कॾहिं खपनि

हा हा ॾींदासीं न छो कोन्ह ॾींदासीं चालीहे में टमाटा लॻाए छॾींदासीं ॿियो छा चालीहे में पटाटा ऐं अस्सीअ जा टमाटा ऐं सौ जी गजरुं ॿियो छा कंदासीं हूं हूं न अहिड़ी त कोन्ह आहियूं आहिनि न न कोन्ह आहियूं आहिनि अञा हूं हूं

हा घर बि ॾींदुमि लेकिन चार्जिस अलॻि लॻंदव उन जा घर पहुंचाइण जा

हा हा कंदासीं छो न कंदासीं

हलो ठीकु आहे फ़र्स्ट टाइम असां तव्हांखे चार्जिस त न कंदासीं घर पहुंचाइण जा तव्हांखे घर डिलीवरी थी वेंदी घर फ़र्स्ट टाइम ऐं बाक़ी नेक्स्ट टाइम खां चार्जिस लॻंदा पहुचाइण जा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हूं डन